टॅक रिसोसीस जे म्हाज्या फिल्डाक इम्पोटंट आसा जशें की पायथन गेटब क्लावड हगींग फेस ट्रानफॉर्मेशन विज्युलायजेशन टुल्स अशे तरेतरेचे टुल्स आसा आनी ते इम्पोर्टंट आसा